लोग शादी में दुल्हन को बहुत सारे तोहफे देते हैं अच्छे से और अधिकतर तोहफे दुल्हन को दिए जाने वाले तोहफे कई तरह के हो सकते है जैसे कि दुल्हन के पसंद के रिश्तेदारों और दोस्तों के बजट हो शादी की परम्पराओं के अनुसार भी होते हैं और गहने में जैसे सोने चाँदी हीरे के हार कंगन झुमकी अँगूठी और भी बहुत सारी दुल्हन के लिए हमेशा मनपसंद का तोहफा देना पसंद करते हैं यह शादी के जोड़े साड़ियाँ लहँगे और पारम्परिक कपड़े दुल्हन को दिए जाते हैं घर वाले सामान में जैसे फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य उपयोग की वस्तुएँ और नगदी यहाँ सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हर एक तोहफा है जिसका उपयोग दुल्हन अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकती है यह सौंदर्य प्रशासन यात्रा पैकेज या कोई वस्तु जो दुल्हन को पसंद हो दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसमें शादी के समय लड़की की तरफ से लड़की के परिवार वाले को पैसे ज़मीन या अन्य संपत्ति दी जाती है यह प्रथा भारत में अवेध है लेकिन सामाजिक रूप से भी गलत माना जाता हेगा व्यक्ति दुल्हन के शौक़ या पशंद के अनुसार कोई भी तोहफा देना जैसे किताबें हो सकती हैं संगीत या कोई कलाकृति जैसे कि जैसे कि हनीमून पैकेज या कोई अन्य यादगार चीज़ें जो दुल्हन की और दुल्हन की पसंदीदा डान्स अवस्था द्वारा दान भी किया जाता हेगा दुल्हन के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तोहफा दुल्हन कि पसंद का होता है अपनी क्षमता के अनुसार भी तोहफे दिए जाते हेंगे तो फ़िर उपयोगी और व्यवहारिक होने चाहिए यादि और जो पारंपरिक तोहफा देना चाहते हैं तो उसको उस क्षेत्र के परम्पराओं का ध्यान रखते हैं तोहफा अच्छी तरह से पैक करके दिया जाता है तोहफे के साथ साथ शुभकामनाएँ ढेरों बधाइयाँ व कार्ड वगैरह भी दिए जाते हेंगे शादियों में तोहफे देते समय दुल्हन को बधाई और शुभकामना ज़रूर देते हेंगे